कहलक पोखरिया माछ मारि कहलकइ पोखरियावला माछ खायमे नहि स्वाद लगय छै जङ्गली माछ मारय छियै ओइमे स्वाद लगय छै खायमे तऽ तत्कालके लिये तऽ कहलक पोखरिये नहि छै तब ने जेतय नदी किनारा माछ मारतय स्वाद लगतइ जङ्गली माछ खायमे तू माछ नहि मारियह पोखरियेमे मारि लिहऽ रोहु माछ विकेट माछ एकरा लहियेँ मारिके कहलक मारि लए खायमे स्वाद नहि मारि तऽ लेलक बना सुना लेलहुँ कहलक कनि नमकीन नमकीन भए गेलय खायमे सब्जी तऽ जङ्गली माछ रहतइ तब ने नीक लगतइ ता इएह माछ खाय लए लएके कहलियै ला गे तऽ लाबलहुँ सओ सौराठी रहय रहु रहय आओर की विकेट रहल विकेटमे से लाबिके कहलक तेल छह छह करइए पेटके जे खराब भए जाइत लएके खाय ने लै इएह ई तऽ अपना लिहे तऽ कर भी कोन वएह सब चीज ने किएक कि दोसर दिन अइहेँ ने तऽ मारिके नदी किनारा माछ मारत वएह खायब आइ इएह खा लै पोखरिये खा लैयै रोहु माछ